हमरा सबके देशमे इहे भाषा बोलैत बोलैत रहलैया आ बोलैत छियै हमरा ससुरो भैंसुरो सब साउसो सब पुतहुओ सब इहे भाषा बोलैत छै आब दिल्ली पन्जाब जाय लगलैया तऽ हिन्दी भाषा बोलैत छै अङ्ग्रेजी भाषा बोलैत छै आ हिन्दियो अङ्ग्रेजीयो भाषा बजैत छै आ नहि तऽ इहे मैथिलिये भाषा बोलैत रहलियै यऽ सब केओ आ बाहर जाय से आब हिन्दी अङ्ग्रेजी भाषा बोलैत छै